बच्चा होइ छै तऽ पहिले माँके दूध पियै छै छओ महीना तक छओ महीनाके बादे किछु दूध पिलक पीके छओ महीना तक पोषैलक तेल मालिश भेलक ओकरा पोषण देलक हलुआ सब बनाके खियेलक छओ महीना तक पोषलक छओ महीनाके बादे किछुके दूध पिआबु छओ महीना तक माँके पोषैके होइ छै दूध पिआके माँके सेवा करैके होइ छै तेल मालिश करैके दूध पिआबैके डिब्बाके दूध नहि माँके दूध छओ महिनाके बादे किछुके दूध खाना पीना दूध पिआबैके होइ छै भैंसीके चाहे किछुके छओ महीना तक माँयके दूध पियै छै